हैलो बॉम्बे होटल मां देविदा तुलसाणी थो ॻाल्हायां मां अधु कलाक अघु में तव्हांखे पंज खाधे जी शयूं मोकिलण लाइ चयो हुओ संबोसो लस्सी दाल पकवान दाल पूड़ी ऐं रसमलाई ऐं तव्हां चयो हुओ त तव्हांजो डिलीवरीअ करणु वारो माण्हू पंद्राहं मिंट में डिलीवरी कंदो हिनमहिल अधु कलाक खां बि मथे थी वियो आहे अञा ताईं डिलीवरी न थी आहे महिरबानी करे तुरंत डिलीवरी करण जो किरपा कंदा